इसकुलमे पेन्टिंग हम महात्मा गाँधीके बनेनाइ सिखने छलहुॅं ओ एकटा बड पैघ अनुभव छल जेकरा हम आइ अहाँके समक्ष साझा कऽ रहल छी हम अपन ग्रेजुएशनके समयमे खूब नीक पेन्टिंग करै छलहुँ आओर ओ पेन्टिंग कऽ बहुत लोक प्रशंसा करै छलए आओर अखनो तहर हम पेन्टिंग करैत छी